जैसे हम लोग वो पक्षियों को पालते हैं पक्षियों की हमारे जैसे परिवार में एक परम्परा रही है परम्परा चलती आ रही है कि पक्षियों को पाला जाता है उनकी पूज पूजा की जाती है की यह परम्परा सदियों पुरानी चली आ रही है हमलोग पक्षियों की जैसे हमारी पहली पीढ़ियों में बुजुर्ग लोग इनकी पूजा करते थे वैसे ही हमलोगों को उनकी परम्परा जारी रखनी चाहिए हमलोग भी पक्षियों की पूजा करेंगे तो इसी बहाने पक्षियों को पक्षियों को सम्मान मिलेगा हमलोगों को भी अपनी पीढ़ियों की परम्परा को जारी रखना है और हमलोग जैसे कोई कोई पक्षी की हमलोग काफ़ी पक्षियों की पूजा भी करते हैं जैसे कि गरुड़ गरुड़ देव हैं और हंस होता है और मोर होता है इन लोगों की हमलोगों को पूजा भी करनी चाहिए ताकि ताकि यह पुरानी पीढ़ियों की परम्परा चलती आती चलती रहे और जैसे कि सब लोग कहते हैं कि यह पक्षियों की पूजा करने की परम्परा यह सब ढोंग है अन्धविश्वास है और ऐसे ही वह लोग इसको अन्धविश्वास मानते हैं और यही अन्धविश्वास मानकर काफ़ी लोग पक्षियों को मार देते हैं कि हमें इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए तो उनको मार देते हैं पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पक्षियों क्योंकि पक्षी जो होते हैं कोई कोई पक्षी हमारे भगवान के समान भी होते हैं जिन्हें हमें उनकी पूजा करते रहनी चाहिए और पक्षियों को हमें नहीं मारना चाहिए उन्हें मारने से बहुत ज़्यादा पाप पड़ता है और पक्षी हमारे लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं हमें पक्षियों की पूजा करते रहनी चाहिए और यह अपनी पुरानी परम्परा जारी रखनी चाहिए उनकी यह पुरानी पीढ़ियों की परम्परा बहुत अच्छी है हम हम कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इन परम्पा परम्पराओं को नहीं मानते हैं और इनको अन्धविश्वास की तरह मान लेते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे हमलोग भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही जैसे कावा होता है यह शनिदेव का प्रिय वाहन है तो यह भी जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें उनकी उसके साथ अब उस पक्षी की भी पूजा करती रहनी चाहिए यह कोई अन्धविश्वास नहीं है यह कोई अन्धविश्वास नहीं है हमें इसे भगवान की तरह मानकर ही पूजा करनी चाहिए पक्षी हमारे देश की शान हैं पक्षी हमारे देश की शान हैं जैसे हमलोग पिकनिक जाते हैं पक्षियों को देखते हैं वह हमारा मन बहलाते हैं तो इसलिए हमें पक्षियों को भी नहीं मारना चाहिए और जैसे यह बात हमें औरों सब तक पहुँचानी है कि पक्षियों को नहीं मारना चहिए उन यह अन्धविश्वास नहीं है हमें उनकी हँ यह हमें उनकी पूजा करती रहनी चाहिए यही हम यही बात हमें सब तक पहुँचानी चाहिए कि हर पक्षी भग कोई कोई पक्षी भगवान के समान ही होता है हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए जैसे तोता होता है हम लोग अगर घर पर होते हैं तो हमारा मन बहलाते रहता है या और हमें सब लोगों को यकीन दिलाना है कि पक्षी अन्धविश्वास नहीं होते हैं उनकी भी अलग एक दुनिया होती है जो वह जीते हैं और पक्षियों को हमें कभी नहीं मारना चाहिए उन्हें हमेशा खुले आसमान में उड़ते रहने देना चाहिए वही वही पक्षी हमारे जीवन में कभी कभी एक मिसाल बन जाते हैं इसलिए पक्षी हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं हमें पक्षियों को नहीं मारना चाहिए और जो लोग अन्धविश्वास यह मानते हैं कि पक्षी नहीं हैं पक्षी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए उन उन्हें समझाना चाहिए कि यह कोई अन्धविश्वास नहीं है पक्षी हैं इस दुनिया में और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए उन्हें मानना चाहिए धन्यवाद

और सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पक्षियों को न मारें उनकी पूजा करें और और यह अन्धविश्वास नहीं है उन्हें हमेशा पूजते रहें